ई अहाँकेँ महामारीमे तऽ ऑनलाइन काम केलकै ई नहि कि नहि केलकै ऑनलाइन पढ़ाइ काम केलकै विद्यार्थीके सफल सेहो रहलै एहिमे कोनो दिक्कत नहि छै लेकिन किछु नोकसान सेहो भेलै किछु धियापुता पढ़ियो नहि पेलै छोट छोट धियापुता छै ओकरा ऑनलाइनके की ज्ञान छै ओकरा तऽ शिक्षकके जरूरत रहै लेकिन अहाँकेँ जे श्रेष्ठ क्लासके विद्यार्थीसभ रहथिन ओ अहाँकेँ पढ़ाइ केलखिन किछु नीक केलखिन इहो होबयके जरूरी छलैए नहि होइतै तऽ सभ विद्यार्थीसभ गड़बडा जैतै तऽ ई तऽ बहुत बढ़िआँ भेलै लेकिन एहिमे नोकसान कए गो सेहो छै नोकसान इहो छै जे धियापुतासभ फोन ज्यादा पकड़य लगलै आओर छोट बच्चाके पढ़ाइ सेहो कम भेलै नोकसान फोन जखनहि ज्यादा पकड़य लगलै तऽ नोकसाने नोकसान छै ओहिमे कोनो दिक्कत नहि छै तऽ आब गार्जियन जे छै से माङ्गियो नहि सकैत छै मैसेज आबि जाइत छै कखनहु पढ़ाइओमे डिस्टर्बिंग बहुत भेलै ओहूमे ओनोलाइनमे बड़ा डिस्टर्बिंग भेलै ककरो फोन आबि गेल तऽ रुकि गेल कखनहु किछु भऽ गेल तऽ फोन रुकि गेल कखनहु गाम घरमे लाइटो काटि देलक आ फोनो नहि चार्ज भेल ओहो समस्या रहै फोन चार्ज कऽ कऽ राखय पड़ै जे भाय एहि टाइममे पढ़यके छै धियापुताके तऽ निगरानी ज्यादा देबय पड़ै लेकिन आब जे छै से कनि नोकसानो छै जे फोन ज्यादा धियापुता पकड़ऽ लगलैए फोन एतेक धियापुताके लेल नहि छै छै कम छै यूज करू बस भऽ गेलै दस मिनट पन्द्रह मिनट बीस मिनट छोट छोट धियापुतासभ देख लौ लेकिन ओहिसँ ज्यादा गार्जियनोके नहि देबयके चाही गार्जियनोके गलती अछि जे फोन पकड़ा दैत छथिन लऽ कऽ फोन नहि देबयके चाही घरमे कम फोन होवयके चाही धियापुताके समय मिलतै कम लेतै फोन जखने चारि गो पाँच गो फोन धऽ देबै तऽ सभ तऽ फोन हाथे हाथे भऽ जाइत छै तऽ ओ तऽ फेर लेबे करतै तऽ ई नहि कि फोन नहि दियौ धियापुताके दियौ जे धियापुता बाहर भीतर पढ़ैत लिखैत छै जाइत अबैत छै ओकरा फोन होवऽ के चाही आब घरपर धियापुता बैसल छै ओकरा फोन दऽ दैत छियै तऽ सभसँ बड़का गलती गार्जियनोके छै लेकिन धियोपुताके समझकेय चाही जे फोन कमसँ कम ली पढ़ाइपर ध्यान ज्यादासँ ज्यादा दी किआकि पढ़बै तखने अहाँ जीतबै आओर किछु लेबै पढ़ाइ नहि करबै तऽ लाइफ सेहो नोकसान छै एहि लऽ कऽ आइके युगमे पढ़ाइके बहुत ज्यादा भेल्यू छै तऽ पढ़ाइमे जोर लगाउ सभ धियापुता फोनके किछु खासियत सेहो छै तऽ किछु नोकसानदायक सेहो छै ताहि लऽ कऽ छोट छोट धियापुताके फोनसँ दूर राखयके चाही कोशिश रहयके चाही हंड्रेड टेन परसेंट जे कि छोट धियापुताके फोन नहि दी आओर जाहि धियापुताकेँ फोनके अति आवश्यक्ता छै ओकरा फोन देबयके चाही ओहिमे कोनो संदेहो नहि छै पढ़ाइके टाइमपर फोन दियौ नहि तऽ फोनके कोन जरूरी छै धियापुताके कोनो जरूरत नहि